हाँ कौन हाँ बताइए हाँ साग सब्ज़ी बेचते हैं बैगन भी आलू है टमाटर है मिर्ची है हरेक कोई सब्ज़ी बेचते हैं हाँ हमारे यहाँ सारी सब्ज़ी है आपको किस कोइ भी सब्ज़ी भी कौन सी सब्ज़ी चाहिए बताइए हाँ बैगन आलू टमाटर हरेक चीज़ है कौन सी सब्ज़ी चाहिए आलू तीस रुपये में एक किलो है बैगन है बीस रुपये में हाँ फुल सब्ज़ी हमारे यहाँ ताजी मिलेगी हाँ अपने खेत में बोए थे उसकी सब्ज़ी है उसको बेचते हैं

ठीक है सब चाहिए चलो जब हो आप आइए भिजवा देंगे गाड़ी से ही ठीक है आइए ठीक है चलो आपको सस्ता रेट लगा देंगे सारी सब्ज़ी का हाँ पारसी भी है ठीक है हाँ कोई हरेक चीज़ हमारे पास है जो भी सब्ज़ी आपको लेना है ले जाइए हमारे यहाँ से

ठीक है आइए ले जाइए अपनी सब्ज़ी ठीक है आइए अपना आपको सस्ता रेट लगा देंगे आप ले लेना कम में दे देना ना आपको

कुछ सब्ज़ी और सस्ती में देंगे कम दाम में देंगे नमस्ते